आमी खंय रावता असो जर कोणे आमकां प्रस्न केलो जाल्यार आमी कितें आन्सर करता नॉर्मली आमी जमनीर रावता म्हणटा म्हणजेच जमीन म्हणजेच आमी पृथ्वीर रावतात आमी भू भागाचेर रावता आतां पृथ्वीर कांय जिल्ले आसात तालुका आसा डिस्ट्रीक्ट आसा कन्ट्रीज आसा तशेंत आमी आतां खंयच्याय राज्यान रावता तर आमी गोंया राज्यान रावता हां आता प्रत्येकाक जो गोंयकार आसा ताका गोंया बद्दल खबर आसपाकूच जाय जे पयली गोंयाचेर कोणे पोर्तुगीजान राज्य केले मागीर लोकांक खूब त्रास जाले मागीर पोर्तुगीजांक कडल्यान सुटका आमची कशी जाली गोंय स्वातंत्र केन्ना जालें आनी ते स्वतंत्र गोंयाक मेळपा खातीर कोणा कोणाचो हात आसा स्वतंत्र सैनिकानी कितलें त्रास काडले कितें परिश्रम घेतलो हे खबर आसपाक जाय आतां अय जे जशी ही हिस्ट्री हो आतां घडलोलो पास्ट हो आमकां खबर आसपाक जाय तसोच आमकां गोंयचो म्हणजे ज्या राज्यान आमी रावता नॉट ओन्ली गोवा पण ज्या राज्यान दर एक मनीस रावता त्या राज्याचो प्रेजेन्ट सुद्दां लोकांक खबर आसपाक जाय म्हणजे करंट घडामोडी करंट अफेयर्स म्हणटात ते आमी जे सद्द्याक कितें जाता ते सुद्दां लोकांक खबर आसपाक जाय जशें वेगवेगळे इशूज घट्टात पॉलिटिकल म्हण आनी कसले म्हण लीगल इशूज म्हण सो सगळें इशूज दर एका मनशाक म्हणजे त्यो गजाली कळपाक जाय आतां गजाली आमकां कळता कशें एक तर म्हणजे आमी न्यूज पळयली न्यूज हाचेर टीवीचेर जाल्यार आमकां त्यो गजाली कळटात न्यूज चैनल्स पळोवपाक जाय आमकां सो आमकां तेचेर कळटा आइडीया येता म्हणजे आपल्या राज्याचेय कळटा तशेंच आमकां भायल्या राज्यान सुद्दां किदें घडटा हेची पुरेपूर कल्पना मेळटा दुसरो सोर्स म्हणजे आमचो न्यूज्पेपर न्यूज्पेपर जर आमी वाचलो जाल्यार खुबशें आनी आमच्या राज्याचे कित्याक न्यूज पेपर हो रा म्हणजे स्टेट वाइज येता सो आमी खंयचो तरुण भारत म्हण लोकमत म्हण कितेंय घेतलो आनी वाचलो न्ही जाल्यार आमकां गोंयचे जास्त कळटले म्हणजे आमच्या राज्याचे आतां कर्नाटकान रावता तो मनीस थंयचो न्यूज्पेपर घेतलो सो तो तो वाचतलो म्हणजे ताका कर्नाटका विशयची म्हायती म्हायती मेळटली महाराष्ट्रान रावपी आसा तो तेंच्या राज्याचो अ न्यूज्पेपर घतलो सो तांकां तांच्या राज्यान कितें घडटा हे कळतले सो अशों काय गजाली आसता जशें ड्रेनेज पोट्होल मागीर म्हणजे खुबशे इशू अशें आसतात जे लोकांक खबर नासता सो आपली ती एक जवाबदारी कशी ज्या राज्यान आपूण रावता तेची करंट स्तिथी किरें आसा आनी ती सुदरोवपाक खातीर आपूण किरें करू शकता की ना हे एक तर कळुनूय घेवपाक जाय आनी जर सुधारू शकता जाल्यार खंय तरी हातबार लागपाक जाय ह्या गजाली खातीर